आसामावहाय जों जोङो जोङो जोंनि देहायारि जोङो सांग्राथि बा जोंनि देहाखौ जोङो स्ट्रं लाखिनो थाखाय जोङो ओह फुं समावहाय बा बेलासि समाव जोङो रानिं खालायनांगौ बेजों लोगोसे जानाय आदारफोरा मोजाङै मोजाङै मानि भिटामिन भिटामिन बा माखासे प्रटिन गोनां बेफोर बायदि बुस्थुखौ जोङो जानांगौ आरो बेजों लोगोसे फुंखिनि समावहाय जोङो थाबायनांगौ बा मरनिं वाक खालायनांगौ आरो बेखायनो बे बे आरो बेखायनो जोङो जोंनि देहाखौ जुदि आरो जोङो थैजासिम बेराम आराम बेमार आजार जाहाथे इजियाव जानो हायिनि थाखाय जोङो डेलि इकसारसाइस खालामनाया जोंनि थाखाय गोनां आरो बेजों लोगोसे जोङो सानफ्रामबो रानिं खालायनांगौ जेरैहाय रानिंजों लोगोसे माखासे खारनायजों लोगोसे खारनायजों बारनाय आरो बिदिनो जोङो माखासे जेरैहाय जिम जिम इक्ससारसाइस आरो बेजों लोगोसे जोङो हानाय मानि बेलासि समावबो जोङो मानि जेरैहाय मानि गेलेनायजों लोगोसे फुटबल बायदिसिना जों बेफोर बायदि गेलेनानै बा गेले गेलेनानै बा गेलेनानैबो जोङो जोंनि देहाखौहाय मानि स्ट्रं खालामनो हायो बा बेराम आजाराव मानि जोंनि इजियाव गोग्लैया जासे जोङो मानि बेफोर बायदि गेलेनाय बा खारनाय बा इक्सासाइसखौ जोङो बाहायबाय थायोबा बा हुदा खालामोबा जों बेराम आजाराव आर'ज आजाराव मानि इजियाव गोग्लैया जायो बेखायनो जोङो डेलि मानि इक्सासाइस बा हेल्ड एवारनेस्टनि बारै जोङो सानफ्रामबो जुदि बेनिफितखौ सानोबा बे बायदि खालायनाया गाहाम